असांजे कटनी शहर में त अहिड़ो कोई पक्षियुनि जो क्लब न ठहियल आहे जिते कि मां शामिल थी सघां पर असांजे कटनी शहर में हिकिड़ी अहिड़ी जॻहि आहे जिते ॾाढा सारा पक्षी आहिनि जो कि हरे माधव वाटिका नाले सां जाणियो वेंदो आहे उते ॾाढी सारी चिड़ियाऊं और तोता ॾाढा सारा ॿिया पक्षी हुते आहिनि जंहिं जी असांखे देखभाल करिणी पवंदी आहे मां हुते सेवा जे रुप में महिने में हिकु दफ़ो वेंदो आहियां और उन्हनि पक्षियुनि जी देखभाल करण जे उन ते वेंदो आहियां और पक्षियुनि जी ॾाढी सुठे सां देखभाल हुते कंदो आहियां उन्हनि पक्षियुनि खे सुठे सां कुझु न कुझु खाराईंदो बि आहियां